आं उन्दै समाव फरायसालिनिफ्राय मानास हाग्रामायाव बेरायनो थांदोंमोन बेयो आंनि मोनसे गोसोखांथि खोथा बेनो आंनि गिबि खेब गोजान जायगायाव बेराय हैनायमोन आं बेयावहाय आंनि स्कुलनि लोगोफोरजोंहाय आं थांफादोंमोन बेयावहाय आं लोगोफोरजों ज' ज' थांनानै बेबायदिनो मानास नेसनेल पार्कनि माखासे जिब जुनारफोर नुहैदों आरो माखासे दावमा दावसा बेफोरखौ आं नुहैदों आरो आं बिराद बेनो आंनि गिबि खेब बेरायहैनायमोन